अॼुकल्ह ड्रॉइंग करण जे लाइ ॿारनि खे ॾाढो घटि शौक़ु आहे लेकिनि जिनि खे शौक़ु आहे मूंखे बि ॾाढो शौक़ु आहे ड्रॉइंग करण जो इनकरे मां पंहिंजे घर में कुझु ॿारनि खे घुराए करे उन्हनि खे ड्रॉइंग करण सेखारींदी आहियां अॼुकल्ह त अपार्टमेंट नंढनि ॿार जेके परेशान था कनि माताऊं पिताउनि खे उहा पंहिंजे ॿारनि खे ड्रॉइंग क्लास में विझी था अचनि ऐं हू ड्रॉइंग करे ॿार ॾाढो ख़ुशि था थियनि उन्हनि ॿारनि खे टीचरूं सेखारनि थियूं कि कीअं पैंसिल सां कजे ऐं वैक्स कलर सां कीअं कजे कुझु ॿारनि खे त भिंडियुनि खे कटे करे उन्हनि जी बि डॉइंग कलर में ॿोड़े करे भिंडियुनि सां सेखारींदा आहिनि ऐं ड्रॉइंग करण जे लाइ असां ॿारनि खे घुराईंदा आहियूं त उन्हनि खे कपड़नि ते कीअं ड्रॉइंग कजे टोवेलनि ते कीअं कजे उहा सेखारींदा आहियूं पलंग जी चादरुनि ते बि पेंट करण सेखारींदा आहियूं ऐं जेके पेटिंगूं भितुनि ते लाइ ॿियूं आहिनि उन्हनि ते बि कीअं ड्रॉइंग कजे उननि जे लाइ कहिड़ा रंग आणिजनि केनवास कहिड़ो हुजे कहिड़े नम्बर जो ब्रुश खपे सभु उन्हनि खे ड्रॉइंग करण लाइ सेखारींदा आहियूं कंहिं ॼणा पैंसिल मोटी हूंदी आहे त उन्हनि खे सेखारणो हूंदो आहे कि कहिड़े नम्बर जी पैंसिल वठिजे कहिड़ी कंपनी जी पैंसिल वठिजे पोइ हुन कंपनियुनि जी पैंसिल वठी करे ड्रॉइंग कॉपी वठी करे कार्ड शीट वठी करे आर्ट शीट वठी करे सुठे नमूने सां ड्रॉइंग कंदा आहिनि ड्रॉइंग करण जे लाइ रॿड़ बि सुठी वारी हुजिणी खपे इअं न कि सॼो उहो काॻरु कारो कारो करे छॾे हिन करे ड्रॉइंग जे लाइ दिमाग़ बिल्कुलु शांति हुजे ऐं उन्हनि खे सेखारिणो खप पवंदो कि कीअं पंहिंजे मन में पंहिंजे दिमाग़ ते तव्हां हिकु पिक्चर ठाहियो कि मूंखे गांव जी पेंटिंग ठाहिणी आहे या शहर जी पेंटिंग ठाहिणी हुजे दिमाग़ में पहिरें पंहिंजी पिक्चर साफ़ु थियण हुजे हुन खां पोइ ड्रॉइंग शुरू कजे ड्रॉइंग जे लाइ पैंसिलूं कार्ड बॉर्ड आर्ट शीट रॿड़ रंग बुर्श जेके कलर ईंदा आहिनि कलर ईंदा आहिनि ऐं जेके प्लेटुनि में रंग विझी करे कबो आहे ही सभु सामानु हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे